अज में थुहानू सनान लगां डंगरे दी देख भाल कियां करदे साढ़े हिंदु समाज बिच लोक केह् करदे डंगरे दी देखभाल मासा नेई करदे जियां में घार डंगर रक्खे दे में दौ टेंम उनेंगी घा पाना दौ टैंम पानी पिलारना दो टैंम उन्गें में किश खलारना दिक्खो जी जियां तुस कोई डंगरे दी देखभाल करगे दुद्ध पीओ जो मर्जी करो डंगरे दी देखभाल करने कन्ने इयै लोक केह् करदे देखभाल है नी करदे हिझकते मतलब लैंदे दुध लैंदे दुद्ध पींदे ते खिद्दी ओड़दे ओऐ आक्खना दा मतलब इयै कि जे डंगर घार रक्खे दे ओहदी शैल करिये देखभाल करो ठीक ऐ दुद्ध पियो खुल्ले नेई छड्डो बस खुल्ले छडगे ओहदा स्हानू नुक्सान ऐ खुल्ले नेईं छड्डने ठीक ऐ जे कर तुस डंगर घार रक्खे दे उसी आक्खने दा मतब इयै है कि उसी शैल तरिके कन्नेै घा पाओ पानी पिलाओ डंगरे गी मता ठीक ऐ लोक डंगरे कन्नै बड़ी बेदोशी करदे खिद्दी ओड़दे दुद्ध पींदे जिसलै मतलब निकली जंदा ते छड्डी ओड़दे साढ़ा आक्खने दा मतलब इयै है कि जे डंगर घार रक्खे दा ऐ उसी शैल तरिके कन्नै नुहालो ठीक ऐ उसी घ खेतर लेई जाओ उसी पानी पिलाओ घा खलाओ शैल जिन्ना तुस सेवा करगे इना ठीक ऐ मतलब कि शैल करना जेहदे कन्ने सारे शैल आखन खिद्धने नेई मतलब कड्ढियै छड्डी नेईं ओड़ने छड्डने नेई ठीक ऐ ओहदे बाद च घार रक्खो खुल्लो नेई डंगर कुसै दे इन्ने शैल घार रक्खियै साढ़े लोग केह् करदे कि घरा दे डंगर खिद्धी ओड़दे बाद च केह् करदे कि दुद्ध लैंदे मुल्लें अमूल दुद्ध लैंदे फैक्टरियै च दुद्ध आंदा ओह् शैल नेईं ऐ घार डंगर रक्खे दे जे हर दिन दुद्ध चोवो पानी पिलाओ सब किश करो जिन्ना शैल करगे इन्ना थुआढ़े आस्तै ठीक ऐ खिद्धो नेई मतलब कि खिद्धो नेई शैल कम्म करो जेहदे कन्ने सारे शैल आक्खन ठीक ऐ बड़ी बेदोशी होवा दी डंगरे कन्नै इत्था दा लेई जंदे श्रीनगर टपाई ओड़दे ठीक ऐ मुस्लमान ठीक ऐ हिदु घर्में कन्ने गो माता कन्नै बड़ा साढ़े कन्नै गल्त होआ दा शैल डंगरे गी पानी पिलाओ दिक्खो मेहीं रक्खी दियां मेहीं रक्खी दी घार म्हाड़ा आक्खने दा मतलब इयै कि जे मेहीं घार रक्खी दी मेहीं रक्खी दी ते उसी उसी शैल करना जेहदे कन्नै कोई उसी शैल आक्खग घा पाओ मेहीं रखगे उसी तुस इक कलावा घा पागे ओहदा कक्ख नेईं बनना गो रक्खी दी इक कलावा घा पागे उन थोह्ड़ा मता पेट भरोई जाना नुआढ़ा ठीक ऐ जे मेहीं रखगे तुस ओहदे आस्तै तुसेंगी क्यारे बी लेने पौने ओहदे आस्तै थुआनू पानी बी थुआनू पिलाने पौना शैल करना पौना जेहदे कन्नै तुसेंगी दुद्ध बी पीना मतलब आक्खने दा इयै कि तुस शैल करो ओहदे कन्ने शैल सारे शैल आक्खन ठीक ऐ जिना तुस घा पागे जिन्ने तुस बेनिफिट लैगे इन्ना थुआनू बेनीफिट जिन्ना तुस बेनीफिट देगे इन्ना थुआनू थोहना जिन्ना गूड पागे इन्ना मिठास एहदा मतलब आक्खने दा इयै जिन्ना तुस घा पाई लेगे इन्ना थुआनू दुद्ध थ्होना ठीक ऐ गल्त नेई करो डंगरे कन्ने गल्त भेदभाव नेईं करो जेहदे कन्ने सारे गल्त आक्खन शैल कम करो डंगर लेई आओ खेतर लेई आऔ चारो चारो खेतर ठीक ऐ शैल घा घू पाऊ डंगरे गी दुद्ध पियो ठीक ऐ देखभाल शैल करो देखभाल करगे ओहदा आसेंगी बैनीफिट ऐ खुल्ले नेई छड्डो में तुसेगी इयै गल्ल आक्खना कि जेकर तुस दुद्ध गो घार रक्खी दी ऐ हिंदू घर्म ऐ जेकर तुसे गौ घार रक्खी दी ऐ गौ आक्खने दा मतलब इयै कि गौ खोहलो नेई शैल कम्म करो जेहदे कन्ने है कि देखभाल करो दुद्ध पियो शैल कम्म करो ठीक ऐ फिह् लोक बड़ा गल्त करा दे अजकल केह् करदे कि दुद्ध जिन्ने तक मतलब हौऐ इन्ने तक दिक्खदे जिसलै डगंर दुद्ध सकाई दिंदा उसी केह् करदे खिद्दी ओड़दे खिद्दो नेईं डंगर खिदगे ओहदे कन्नै सानू नुक्सान ऐ ओहदा मतलब कि हिंदू घर्म ऐ उलटा सानू पाप ऐ केंई लोक केह् करदे दुद्ध शुध पिऐ खुल्ले छड्डी ओड़दे लोकें दे खेतरे बिच ओह् गुज्जर पौंदे फिर ओह् लेई जंदे श्रीनगरे गी ओह्दे कन्नै गल्त होंदा ओहदे कन्नै उल्टा सानू पाप चढ़दा आक्खने दा मतलब इयै है कि शैल कम्म करो देखभाल करो डंगरे दी गौ होई गेई साढ़ा हिंदू घर्म ऐ मेहीं होई गेई उसी शैल घा पाओ खेतर लेई जाओ पानी पिलाओ जो तुस जिन्ना थुआढ़े कोला शैल होग इन्ना तुस करगे थुआनू इन्ना बैनीफिट ऐ मेरा आक्खने दा सारे अग्गे इयै मतलब एह् कि शैल कम्म करो जेह्दे कन्ने गल्त गल्त नतीजा नेई भुक्तना पवै इक इयां कोई बी दिक्खी लैओ तुस केंई लोक केह् करदे बडले डंगर लेई जंदे खेतर ते खुल्ले छड्डने खुल्ले नेईं छड्डो जेकर तुस गै डंगर कन्नै गेदे ते ओहदी देखभाल करो ओहदे कन्नै आओ शामी उसी पानी पिलाओ दुद्ध पियो चोवो बेचो उल्टा स्हानू फायदा गै फायदा ऐ उस चीज दा स्हानू फायदा गै फायदा ऐ मेरा आक्खने दा इयै साढ़ा गै कि जेकर तुस गो माता रक्खी दी ऐ ओहदा दुद्ध पिओ बेचो ठीकऐ में आक्खना कि डंगर बाहरा दुद्ध नेईं लैओ जेकर अपने घार तुस डंगर रखगे ते ओहदी देखभाल करो उसी टेंम टेंम दा घाह् पाओ ते सब किश करो सब कुछ थुहाड़े कोल ऐ रब्ब ने सब कुछ दित्ते दा ठीक ऐ गल्त कम्म नेईं करो जेहदे कन्नै गल्त समां भुक्तना पवै ठीक ऐ उल्टा पाप ऐ ठीक ऐ गौ घार रक्खो उसी पानी पिलाओ उसी टेंमे दा दिक्खो डंगर नेईं खुल्ले छड्डो जियां तुस छड्डी ओड़ने ओह् खुल्ले फिह् तुस नेईं दिक्खने दुऐ दिन साढ़ी गो गुआची गेई मेहीं गुआची गेई ओह् कम्म नेईं करो जोहदे कन्नै स्हानू गल्त भुगतना पवै अच्छे कम्म करो जेहदे कन्नै स्हानू सब शैल आक्खन ठीक ऐ सारे अग्गे इयै बिनती ऐ कि मेरे भाई सारे शैल कम्म करो डंगरे गी घा पाओ पट्ठे पाओ खेतर लेई जाओ पानी पिलाओ सब कुछ करो ठीक ऐ सब कुछ करने दा मतलब इयै है कि जेकर तुस शैल करगे ओहदा थुहानू शैल गै फल मिलना गल्त नेई करो में ते सारे अग्गे इयै आखना चाहन्नां कि भाई जी स्हेई कम्म करो जेहदे कन्नै थुहानू बैनीफिट होवे नुक्सान आहला कम्म नेईं करो जेहदे कन्नै थुहानू उलटा पाप चढै़ उलटा ऐ होग बो होग मतलब ओह् कम्म नेईं करो ठीक करो जोहदे कन्नै स्हानू स्हेई होवे अस केंई बारी डंगर लेई जन्ने खेतर ठीक ऐ खेतर लेई जने रस्सा पाइयै बनी ओड़ने गौ माता हिदू घर्म ऐ गौ माता पलची जा जां किश बी होई जा ओह् उलटा सानू पाप ऐ उस पाप गी इयां करो कन्ने जाओ कन्ने लेइयै जाओ कन्ने चारो सब किश कन्ने होइयै करो में ते सारे अग्गे इयै आक्खना चाहना कि भाई जेकर तुसे गौ रक्खी दी ऐ घर ओह्दा बेनीफिट लैओ जिन्ना तुस देगे इन्ना तुस लैगे घा पाओ टेंमे दा सब किश करो टेमें दा ठीक ऐ शैल करो जेहदे कन्नै शैल गै सारे आक्खन ठीक ऐ घा पाओ बड्ढियै सेवा करो जिन्ना सेवा करगे इन्ना मेवा ठीक ऐ गौ दा जिन्ना दुद्ध लेगे देवी देवते दे चढागे सब किश करगे ठीक ऐओहदा सानू बेनीफिट अगर ऐ में ते सारे अग्गे इयै रिक्वेस्ट ऐ मेरी कि भाई जेकर गवां घार रक्खी दियां देखभाल करो शैल दुद्ध पिओ जिओ बेचो मुल्लें दुद्ध नेईं लैओ पैक्टें दा दुद्ध नेईं लैओ गल्त इयां बाहर नेई सुट्टो गल्त इयां इस्तेमाल नेई करो कोई बी होऐ इयां लाई लेऔ कोई बी इयां गल्त नेई आक्खना चाहिदा गल्त नेई कुसेगी बोलना नेई किश डंगर बेफालतू बाहर नेई खोलना डंगर घार रक्खो किश बी घा लेई आह्नो बड्ढो करो ओहदे सानू बेनीफिट गै एह् दुद्ध घरा दा होग अस पीगे किश करगे गल्त नेई करो गल्त करगे ओहदा गल्त नतीजा सानू में ते सारे अग्गे इयै बिनती ऐ कि भाई गौ माता ऐ एहदी सेवा करो घा पाओ दो पल्लियां बडलै घाह लेई आह्नो दो शामी लेई आह्नो टेंमे दा इसी पानी पिलाओ टेंमो दे नुआढ़े देखभाल करो टेंमे दा सब किश करो ठीक ऐ और में बस थुआढ़े अग्गै इयै आक्खना कि भाईसारे स्हेई कम्म करो गौ कोई नुक्सान नेई मतलब नुक्सान आहला कम्म नेई करो सारे अग्गे इयै रिक्वेस्ट ऐ ठीक ऐ भाई जय हिन्द जय भारत